जैसेकि होली होलीमे हमरासभ एक दिन पहिले घर द्वार साफ सफाइ करैत छियै तऽ होलिका जिस दिन होलिका दहन रहैत छै उस दिन शाममे सभ गाँववला आदमीसभ ढोल बजाबैत छै आओर सभ तेल कि कि माँगैत छै रातिमे होलिका दहन होइत छै ओकरा बाद सुबह जे होइत छै जिस दिन होली रहैत छै उस दिन हमरासभ घर द्वार साफ सफाइ करैत छियै ओकरा बाद पुआ पकवान बनाबैत छियै जैसे भगवान जैसे छै पूजा पाठ हमरासभ भोग लगाबैत छियै ओकरा बाद भगवानके अबीर गुलाल लगाबैत छियै ओकरा बाद हमरासभ सभ जितना होइत छै दादी नानी चाची सभके साथ होली खेलैत छियै अच्छा आनन्द आबैत छै होली खेलयमे आओर जाके जैसे दीपावली दीपावलीमे दीपावली एक जीतरे प्रतीकरे त्यौहार छै जैसेकि रामजी घर लौटलौ रहय तऽ उसी खुशीमे दीपावली मनेलो गेलौ रहै दीपावलीके दिनमे सभ नया कपड़ा पहनैत छै नया कपड़ा पहनैत छै सभ घर द्वार साफ सफाइ करैत छै पूजा पाठ करैत छै आओर रातिमे शाममे दीप जलाबैत छै एक दूसरेसँ गले मिलैत छै मिठाइ खिलाबैत छै यहीसभ चीज छै कि हमरासभ सभके गाँव देहातरे पर्व बहुत जादे मानलो जाइत छै जैसेकि दुर्गा पूजा दुर्गा पूजामे हम लोग जैसे दुर्गा पूजामे हमरासभ छियै जे नओ दिन तक अरबा खाइत छी नमक वमक नहि खाइत छियै नओ दिन तक पूजा दुर्गा पूजाके माताके पाठ करैत छियै आओर जिस दिन दशहरा रहैत छै उस दिन रावणके जे मारलको रहै उसी रावणके दहन जे होलो रहै उसी खुशीमे दुर्गा पूजामे मनेलो जाइत छै जेकि हम लोकके सदियोसँ चलि आबि रहलो छै दुर्गा पूजा इसभ पर्व बहुत ही आनन्द आबैत छै इसभ पूजा पाठमे जेकि अच्छा लागैत छै हर पर्व त्योहार हमरा सभके गाँवमे बहुत दिलसँ मनेलो जाइत छै आओर मनाबय भी छियै बहुत श्रद्धासँ